میں جے رقص میں رقص میں پہلے پہل جب آئی تھی میں اس طریقے سے آئی تھی کیونکہ کہ میں ٹی وی پہ سارے ڈانسنگ شوز دیکھتی تھی تو مجھے انہیں دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ مزہ آتا تھا اور سروج خان جو ڈانس سکھاتی تھیں ٹی وی پر میں اسے دیکھ دیکھ کر ڈانس سیکھا کر تی تھی